اگر ہم آج انٹرنیٹ اور موبائل ڈیٹا كی بات كریں تو ایک دن میں كم سے كم ایک انسان كا چھ سے دس جی بی اور اس سے بھی زیادہ كتنا چلا جاتا ہے كسی كو كچھ نہیں پتا یہ ایک ایسی عادت بن گئی ہے كہ انسان اس كو سوچ نہیں سكتا اس كے بنا رہ نہیں سكتا ہے اور اگر دیكھا جائے تو بہت سے لوگ اس كا ایسا فائدہ اٹھا رہے ہیں كہ ان كے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سكتے ہیں وہ اس سے لوگ كمائے بھی رہے ہیں وہ ایسی ایسی اپنی ضرورتوں كو پورا كر رہے ہیں كہ ہم نہیں بتا سكتے ہیں اور ہم سوچ بھی نہیں سكتے ہیں ان كے بارے میں اور بہت سے تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اس كو اتنا استعمال كر لیتے ہیں اتنے استعمال كر لیتے ہیں كہ ان كا دن رات بھی اسی میں گزر رہا ہے اگر ہم اس كے نیٹ ورک كی بات كریں جس ٹائم اس كے نیٹ ورک میں مسائل آتے ہیں تو بھائی بس پوچھو ہی مت اب تو پھرتو دنیا ادھر سے ادھر ایسا لگتا ہے كہ دنیا رک گئی ہے ٹائم رک گیا ہے اور یہ سب كہاں جا رہے ہیں كچھ نہیں پتا اس كا كیا ملنا ہے كچھ نہیں ملنا بس یہی ایک زندگی سا بن گیا ہے